कुझु दशकनि सां योग काफ़ी मशहूर थी चुको आहे योग पूरे हिंदुस्तान में न पर पूरे दुनियां में अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे योग दिवस बाबा रामदेव जॾहिं खां वठी योग जी ऐं जे बारे में टीवी ते अचणु शुरु कयो या हुननि पंहिंजा किताब ॿाहिरि संस्थापित